आं एडवोकेट न्ही ओके तर म्हाका एक केसा बद्दल उलोवपाक जाय आशिल्लें म्हणजे काल रात्री कितें जालें काल रात्री हांव गाडी घेवन येतालो आनी एकलो जाण्टेलो क्रोस करतालो सो तेका हायेन उडयलो तर हेचे बद्दल आतां म्हाका विचारपाक जाय आशिल्लें की कशें हांव डिफेंड करपाक शकता आनी कशें हांव सुटपाक शकता

आवट ऑफ द केसीस आतां तांणे केस केल्या कित्या हो आतां जाण्टेलो न्ही आतां तो इनशुरन्स वगेरा क्लेम करपाक पळयता सो तशें विथ लिगली केल्यार कितें जातलें

ओके मागीर हातूंत भितर असो खर्च कितलो येतलो अशें अदमासान कितेंय खबर सांगपाक शकता

ओके आं ओके हांव हांव कळयता तुमकां ओके